چھی بھارت میں چائے بہت پسند کی جاتی ہے ہر جگہ چائے بہت ہی پسند کی جاتی ہے ہمارے ہندوستان میں آج بھی سر درد جب ہوتا ہے تو ایک کپ چائے مل جاتی ہے تو سر درد کو آرام مل جاتی ہے میرے گھر میں چائے جیسے بنتی ہے ویسی ہی بنی بنائی جاتی ہے چائے تو بہت ہی اچھی بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہے ہر لوگ پسند کرتے ہیں چائے کو زیادہ تر چائے شام کے ٹائم پی جاتی ہے جیسے کہ چار بجے پیو تو بہت لوگوں کو عادت بھی ہو جاتی ہے پینے کی چائے اس لیے ہمیں چائے پینا چاہیے چائے اچھی لگتی ہے